ہم اپنے بغیچے میں پودا لگانے کے لیے نرسری سے پیڑ لاتے ہیں یا گھر پہ بیچنے والے آتے ہیں ان سے پیڑ لیتے ہیں یا پھر کسی پڑوسی سے اس کی قلم مانگ کر کے ہم اپنے گھر میں لگا سکتے اس سے بھی پیڑ نکل آتا ہے لیکن ہمیں یہ بات کا دھیان دینا ہے کہ ہمیں اس کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرنی ہے اگر آپ کہیں سے بھی پیڑ لاتے ہیں تو یہ نہیں اسے بو دیا اور چھوڑ دیا ہمیں اس کا خیال اچھے سے رکھنا ہے ہمیں اس میں وقت پر پانی ڈالنا ہے کھاد ڈالنا ہے صحیح دھوپ اور چھاؤں میں رکھنا تبھی وہ پیڑ بڑھتا ہے